नमस्कार बोलिए काम

क्यों दस हजार में ठीक है यहाँ हमारे यहाँ सस्ता भी मोबाइल है महंगा भी मोबाइल है और कई कम्पनियों का है नोकिया का भी है सैम संग का भी है एप्पो का भी है वीवो का भी है उसके बाद उसके साथ यह है रीचार्ज का भी होता है काम बिगड़ने पर सर्विस के भी काम होता है और जैसे चाहें तो नगद ले सकती हैं चाहें तो लोन पर ले सकती हैं अब जैसे है जैसा चाहें उस तरह से ले सकती हैं और दसे हजार तक लेना है तो ठीक है हाँ हाँ बढ़ियां है मतलब कि हर कम्पनी में भी उससे सस्ता भी है और महँगा भी है अब किस जिस कम्पनी के चाहेंगी उस कम्पनी का ले सकती हैं तो उससे सस्ता भी मिल सकता है महँगा भी मिल सकता है चाहें सैमसंग का ले लीजिए सैमसंग का इस समय बढ़ियां चल रहा है और इन

सैमसंग का है मतलब सैमसंग में करीब करीब साढ़े सात हजार के लगभग में कम और इससे मतलब कि ऊपर भी है लेकिन अब साढ़े सात हजार से कम का मतलब मोबाइल नहीं है इस्मार्ट फोन में बता रहे हैं छोटी में नहीं छोटी में तो है ही है छोटकी मोबाइल है कम दाम में इस्मार्ट फोन मतलब कि पछत पचहत्तर समझ साढ़े सात हजार से कम में नहीं मिलता है और ठीक है अच्छा दसे हजार का चाहिए तो दस हजार में मतलब कि ठीक है ये सैमसंग भी मिल जाएगा वीवो भी मिलेगा दस हजार के करलिब दस हजार में तो किस कम्पनी का पसंद करती हैं

अच्छा अच हाँ मोबाइल कभी भी मिलेगा चार्जर भी मिलेगा और चार्जर अगर छः महीना के अंदर बिगड़ भी जाता है तो फिर आप उसको वापस कर दोबारा भी ले सकती हैं दूसरा भी ले सकती हैं उसी तरह से मतलब ये साल भर के अंदर आपका मोबाइल बिगड़ जाता है खराब हो जाता है हाँ चलिए बैटरी चलेगी और बैटरी चेंज भी हो सकती है साल भर के अंदर मोवाइल अगर बिगड़े तो उस उसको यहाँ यहाँ बन भी जाएंगी और मतलब कम से कम दो साल करीब तो गारंटी है ही है दो साल हाँ मोबाइल पर दो साल की गारंटी है दो साल मतलब कि मोबाइल आपके कोई कहीं खराबी नहीं हो सकती है और साल भर के अंदर कोई अगर बिगर रहा है तो उसको बनाने की भी गारंटी है साल भर तक लेकिन दो साल से कम पहिले बिगड़े नहीं गी मोबाइल हाँ कम से कम हाँ तो ठीक है तो कई किस दिन चाहिए या फिर ये तुरंत तुरंत चाहिए कि दुसरे दिन चाहिये अच्छा ठीक है तब मतलब ये पूरा पैसा तब लेके आएगी हाँ हाँ पूरा पैसा लेकर आइए शाम तक ले जाइएगा ठीक है ना नमस्ते